मेरा पहली बार बग़ीचे में पेड़ लगाने का अनुभव काफ़ी अच्छा रहा उन्हें मुझे बहुत सारे नए सुझाव भी दिए उन्होंने मुझे बताया कि कैसे बग़ीचा लगाते समय मुझे छोटी शुरुआत करना चाहिए मुझे मिट्टी के अनुसार सही पौधे का निरक्षण और चुनना चाहिए उसे सही समय पर पौधा रोपण करना चाहिए पौधे की आवश्यकता अनुसार उसे सोच समझ कर पानी देना चाहिए नियमित रूप से खाद डालना चाहिए माल्चिंग तकनीक को अपनाना चाहिए नियमित रूप से छंटाई करना चाहिए फ़सलों को बदलते रहना चाहिए प्राकृतिक कीट नियंत्रण का उपयोग करना चाहिए यदि आप नया बाग़ लगा रहे है तो एक छोटे से भूखण्ड या कंटेनर गार्डन से शुरुआत करना चाहिए जिससे हमें बाग़बानी की मूल बातें समझने में अवश्य मदद मिलेगी सही पौधे का चुनना जलवायु और मिट्टी के प्रकार के हिसाब से होना चाहिए इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि आप सही दिशा में है या नहीं सही समय पर पौधा रोपण करने का से यह फ़ायदा होता है कि मौसम के अनुरूप हम अपने पौधों की ग्रोथ देख सकते हैं ज़्यादा पानी देने से कई बार मिट्टी धुल जाती है जिससे कि जड़ों का विकास नहीं होता है इस लिए सोच समझ कर पानी देना चाहिए जिससे कि अधिक गहन जड़ विकास को प्रोत्साहित मिलता है नियमित रूप से खाद डालना पौधों की ग्रोथ के लिए अतिआवश्यक है इस लिए आवश्यकता के अनुसार अच्छी गुणवत्ता वाले उर्वरक का उपयोग आपके पौधों के लिए संजीवनी बन सकता है अपने बग़ीचे में मल्चिंग करने से नमी बनाए रखने खरपतवारों को दबाने और मिट्टी के तापमान को नियंत्रित करने में मदद मिलती है